हॅलो उल्लेश आं आयक रे म्हाका सांग तूमचें थंयसर सॅारी मात्सो डिस्कनॅक्ट जालो म्हाका सांग तुमच्या थंयसर हें रे खावपाक थंय खंयचो जागो बरो आसा कशें कितें म्हणल्यार कशेंय रे कितेंय चलता रे तूं जाणा आमकां सांग तूं वाळके

हां हें सोलीड मरे आनी तें नवतारा म्हण्टा तें कितें रे तें तुमच्या थंयसरुच आसा म्हणले मरे ओके ओके ओके हां एक काम करतां हांव थंय येता आमी या मरे मातशें खंय तरी तूं आसाय तूं आतां आसाय फ्री आसाय हय बरें तर अशें भायर सरता म्हणल्यार जातलें म्हाका अर्दें वर ना तें दिव्या आसा रे ताका हाडूं आं बरें बरें तांकांय घेवन येतां कितून या मात तूच ना म्हाका सांग तूं कितून या सारको सांग तू सांगता तातून ओके बरें बरें बरें वाळकेन या मरे हय बरें बरें येतां हांव ओके बरें येतां तर हांव बरें चल चल